हाँ साइबर बुलिंग और सोसल मीडिया ट्रोलिंगस किया करते हैं मैं अवगत हूँ यह लोगों को बड़ी ज़ोर से प्रभावित कर रही है सोसल मीडिया हमें इस से निपटना चाहिए सोसल मीडिया पे कुछ सही ख़बर भी छोड़ देते हैं तो कुछ अफ़वाहें भी फैला देते हैं सोसल मीडिया पे और जिन को ये शख़्स भी छोड़ता है तो कोई झूट भी छोड़ देता है जिस से हमें सोसल मीडिया पर वराइल हुआ है मीडिया पर वो कोई बुरा बुरा अनुभव हुआ है सब किसी की फ़ालतू की वो अफ़वाहें फैला देते हैं किसी की बुरी बात बना के फैला देते है झूठ किसी के बारे में तो ये बुरा ही अनुभव है और एक दूसरे को समझा कर निपटना चाहिए